जय झूलेलाल भईया और माया कलेक्शन मां था ॻाल्हायो मां अॼु सुबुह जो तव्हांजे दुकान ते आईमांव चटाई वठणु जेकी मां अढाई सौ रुपए जी वठी वईमांव थी पर बिल्कुलु ख़राबु निकिती अथव चटाई उन जा रूआ रूआ निकिरी विया आहिनि हिकु ई ॾींहुं में मतिलबु सोचो हाणे हिकु ई ॾींहुं में एतिरी ख़राब थी वई आहे त उहो हाणे अॻिते केतिरी हली सघंदी और तव्हां पूरी गैरेंटी खई अथव की न दीदी ता खणी वञो ॾाढी बढ़िया निकिरंदव पर मूंखे बिल्कुल बि तव्हांजी इन जी सर्विसिस बिल्कुल न मज़ो आयो आहिनि इन लाइ मां तव्हांजा हथ थी जोड़ाव कि मूंखां मूंहिंजी चटाई वापसि तव्हां पंहिंजी चटाई वापसि वठो मूंखे मुंहिंजा पैसा वापसि कयो जोकी मज़ो ई कोन्हे हुन चटाईअ में उन खे सही बि त लॻिणी खपे बिल्कुलु मुंहिंजा ॿार अचनि था पूरा पेर था पोछनि परे पुछजनि नथा रूआ रूआ उन जा निकिरजनि था वञनि त हिन में थोरी थो मज़ो अचे पैसा ॾिना आहिनि त ढंग जी शइ मिलिणी खपे न इन लाइ तव्हांखां निवेदन आहे की मुंहिंजा पैसा वापसि कयो और तव्हां पंहिंजी चटाई खणो और भॻवानु भलो कंदुव तव्हां रूहनि वारी कंहिंखे न विकिणंदा कयो जोकी चटाई सही हुजिणी खपे हाणे माण्हू अचनि था पेर त पोछनि त पहिरों पुछिणा था खपनि न उहे पुछजनि ई नथा त कहिड़े मतिलब हुओ